उत्तरप्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ जैसे समाजवादी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख माननीय कुमारी बहन मायावती जी बहुत ही अच्छी राजनेता हैं और दो हज़ार सात से जो दो हज़ार बारह तक उनका शासन काल था वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका शासन काल बहुत ही सराहनीय रहा और दो हज़ार बारह के बाद बारह से सत्रह तक समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने विकास का कार्य तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया किया और एक अच्छे राजनेता सुलझे हुए व्यक्ति अखिलेश यादव जी हैं

अखिलेश यादव के शासनकाल में लखनऊ में जो क्रिकेट इश्टेडियम बना है वह बहुत ही अच्छा बना है और दो हज़ार सत्रह के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री बने उनका दो हज़ार सत्रह से अभी तक वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है बहुत ही अच्छा काम योगी जी किए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण माननीय योगी आदित्य नाथ जी ने ही करवाया और वहाँ पर जैसे श्री रामचंद्र भगवान जी का जन्म स्थान जो बनवाया है उसके लिए सब विदेशवासी उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ योगी आदित्यनाथ जी एक ही बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जो भी कुछ फ़ैसला लेना होता है

खुद और ऑन दिस इशपॉट लेते हैं उनका यह बुलडोजर की कार्यवाही जो है यह मुझे बहुत ही पसंद आती है कि अपराधियों के ऊपर जब तक ऐसे ही शिकंजा नहीं कसेगा यह बुलडोजर की कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त है और भी में रहते हैं अपराधी